हेलो हेलो जी जी इएह बाजैके रहलै हइ कि तब हमरा अहाँसँ जानैके रहल हँ कि मतलब अपन सबके जे गाँवके शिक्षा बेबस्था हइ कि नहि हइ अभी इएहके बारेमे कनि जानकारी हमरा चाही अहाँसँ जी जी जी ग्रामीण स्तरपर

जी जी जी अपन सबके जे इसकुल जे हइ ओहिमे तऽ लगभग सब बच्चासब तऽ अएबे करै छै पढ़ै तऽ शिक्षक सबके जे बेबस्था हइ तऽ ओ केना केनी हइ ओहो तनी जानकारी दे देती जी

जी जी

जी जी

जी जी आओर बउआ सबके रहै लेल हॉस्टल उस्टलके बेबस्था कएल गेल अछि कि नहि

जी जी

जी जी

जी जी जी

जी तऽ कुल मिलाकऽ पहिलेसँ तऽ शिक्षा बेबस्थामे बहुत सुधार भेलैए

ठीक हइ तऽ हम फेर अहाँसँ फेर